भारतमे बहुत रङ्गके भाषा छै जेकि सभ सभ रङ्गके भाषा बाजय छै केओ हिन्दी बाजलक केओ इंग्लिश बाजलक कोई ठेठही बाजलक कोई मैथिली बाजलक जेनाकि हमसभ अपन मैथिली भाषाकऽ बहुत प्रसन्नसँ बाजय छी जे सुनयए ओकरो नीक लागयए मैथिली भाषा बाजैत छी हर चीजमे घरोमे बालो बच्चा लग मैथिली भाषा बाजैत रहैत छी कहलहुँ जे मैथिलीमे सभ चीज बच्चो सभके कहलहुँ लोकोके कहलहुँ टोलो पड़ोसमे बाजलहुँ मैथिलीमे सभ सुनलक बहुत नीक लागैत छै मैथिली भाषा बाजयमे जेकरा कि हमसभ बहुत मान देने छी अपना मैथिली भाषाकऽ तखन मैथिली भाषासँ बहुत किछु जे सुनइए सभ बाजइए मैथिलिए हमरासभके सुनिकऽ देखयए तऽ सुनलक जे मैथिलीमे बाजय छै तऽ कहलक सभ चीज ओहोसभ मैथिलीमे बाजल हमहुँसभ मैथिलीमे बाजलहुँ कतहुँ भी जाइतो छी शहरोमे तऽ ओसभ जेना बाजयए बजयए हम अपन मैथिलीमे बाजिते रहैत छी हुनका सभकऽ नीक लागयए तऽ ओहोसभ सिखयके अथी करइ छथिन जे हँ हमहुँ सिखैत छी कोना बाजय छी बाजिऔ अहाँसभ मैथिली तऽ हमसभ बाजय छी ओसभ सुनिके सिखयए मैथिली बाजऽ